म्हणटात न्ही उदक हेंच जिवन उदका शिवाय आमी कांयच करपाक शकनात देव दीस भर आमकां उदक जायीच पडटा जशें की घर कामाक कपडे धुवपाक न्हावपाक पिवपाक रांदपाक घर पुसपाक आयदनां धुवपाक आमकां उदक जायूच पडटा तशेंच झाडांक घालपाक शेतांनी उदक जाय पडटा जनावरांक न्हाणोवपाक तशेंच तेंका पिवपाक उदक जाय पडटा बाकीचें म्हळ्यार तशेंच बांदकामाक आमी उदक वापरतात जशें की रस्त्यांनी रस्ते करपाचे आसल्यार उदक वापरतात तशें बिल्डिंगो बांदपाक उदक वापरतात घरां बांदतात तेन्ना उदक वापरतात तशेंच आमी गाडयो धुवताना उदक जाय पडटा तर उदक हें गरजेचें आनी तेका लागून दिवस दीस भर उदक जायूंच पडटा